जों बिलासिफारानि बिलासिफारायाव बहुद जागा नुदां बरपेटा धुबरि महामाया गासैबो माबा गिदिंबाय आं गासैबो थांना फायबाय आं जागाफोराबो मोजाङानो महामायाबो जोंनि खाथियाव जायो बेयावबो थाबायबाय आं थाबायना थांनाया माबाया लोगोफोददि न'नि मानसिफोराबो थांदो पिकनिक जानायाव गुवाहाटीयावबो थांबाय गुवाहाटीयावबो थाबाय आं आट माहानो बेयाव थाबाय थानाय उनाव बेयाव गिदिंबाय आं गुवाहाटी गणेसगुरियाव थाबाय आं आरो बे अदालगुरि डिस्टिक्टआव बगामाथि भैरबखोन्दो खैराबारि बे जागाफोरखौ नायबाय आं मोजांनो जोंहा हासबेन्डजों गिदिंबाय आरो आं जागाफोरखौ दैयाव डैमाकुसियाव खैराबारि अदालगुरि भैरा माबायाव भैराखोन्दो आरो बगामाथि मोजांना जागाफोरा लामाफोराबो मोजां जों गारिदो थांबाय पिकनिकआवबो थांबाय पिकनिकआव भैराकन्द'आव थांबाय आरो बगामाथियावबो थांदों आरो अदालगुरियावबो थांबाय अदालगुरि माबा मिटिङाव थांदोमोन मिटिङाव थांदोंमोन माबायाव मन्दिराव आरज जादोंमोन अदालगुरियाव बेयाव मिटिं जोबनानै बाहाय गिदिंदो आरो गासिबो रायजोफोरा थांबाय गारि गारि लानानै बेफोरा गारि माबायाव गारिफोरा दैखांनानै बेयाव नायबाय आरो जागाफोरा गिदिंजोब्बाय आं बेयाव गुवाहाटीयावथ' माबा पलटन बाजार आरो माबा गनेसगुरि धुर तिनालि बे जागाफोरावबो नायबाय आं आरो बेयाव बिलासिफारायाबो बरपेटा कसबिहार आरो धुबरि बेफोरखोबो गिदिं जोब्बाय आं जोंनि खाथियावनो माबा दङ बि बानियाफरा लक्षीगन्ज बेफोरखोबो बेयाव आलासि दङमोन बेयावबो थांनानै फायबाय गिदिं जोब्बाय आरो बेयावबो गिदिं जोब्बाय अदालगुरि डिस्टिक्टआवबो जागाफोरा नायजोब्बाय आं जाहा हासबेन्डजों नायजोब्बाय जागाफोरा बेयाव अदालगुरि डिस्टिक्टआव डिमाकुसिखौ नायजोब्बाय बेयाव थाइगिरबारि बरङाजुलि बेफोरखौबो नायजोब्बाय आरो सुख्लाय बेफोरखौबो नायजोब्बाय खैराबारि बेखो बेयावबो थांना फायबाय आरो माबायाव बगामाथियावबो थांबाय भैराकन्द'बो थांबाय गासिबो माबा जागाफोरा नायजोब्बाय आरो आङो गिदिंबाय जागाफोरा नायजोब्बाय जाहा मालिगा गिदिंना फायबाय आंखो लानानै जागाफोरा दा जोंनि माबा अदालगु अदालगुरि डिस्टिक्टआव मा रखम जागाफोरा इयो नुहोबाय आरो आंखो हाबा जानायाव हाबा जानानैयाव नायजोब्बाय आं जागाफोरा मोजांना इयाव अदालगुरि डिस्टिक्टआबो जायगाफ्रा मोजांना मोजां नांदों आंखौ बेयाव गासिबो बर' मानसि दङ जोंनि मानसिफोराबो दङ बर'बो दङ बाङालिफोराबो दङ गासिबो मानसिफोरा दङ बेयाव आंखौ दा बर' मानसिफोरासो मोजां गासिबो